शिक्षाकेलिए सरकारके तरफसँ किछु किछु बहुत नीक नीक चीजसब आबि रहल छै बहुत नीक योजनासब जाहिमे कि एकटा कौशल विकास योजनाके हम नाम लऽ रहल छी जेकि नीक छै एहने एहने योजनासब एतऽ तऽ शिक्षा आओर रोजगारके माध्यमसँ सहरसाके युवा विकसित हेतै